आजिखालि नायोबा बैसो रानाय मानसिफ्रा खेलाफ्राव एसे खम जाबाय गेलेनायफ्रा बेलासिनि समाव बैसो जानायफ्रा गेलेफैयो जेरै बल खेला दं क्रिकेट दं बलि दं बेफोरखौ दसे समनि थाखाय गेलेफैयो दानि बैसो रानाय मानसिफ्रा मबाइलावबो बांसिन टाइम माबा बानायो जे खेन्डि क्रश फोर पाबजि फोर बे मबाइल फ्रावबो गेलेनाय जायो बैसो रानाय मानसिफ्रा रां खामायनायावबो एसे बेस्त' जायो बेफोरखौ नाजायो गोदोथ' बिदि नङामोन गोदो गेले फैयोमोन दा सोलायबाय एसे आजिखालिनि रानाय बैसो रानाय मानसिफ्रा एसे खमानो जाबाय दाबो गेलेयो बैसागुफ्राव बैसागु फांशन फ्राव नुनो मोनो बिदिनो दुरुं बोनाय गेलेफैयो आरो थालिरफोर गाखोनाय बेफोर खेलाखौ गेलेनाय जायो हेल्थनि थाखाय बिदिनो आमथिसुआ बे समावबो बैसो रानाय मानसिया ओंखारो बेयावबो खेलेनाय जायो बल खेला गेलेनाय जायो बिदिनो खाबादिफोरबो गेलेनाय जायो बायदिसिना गेम दंफारो बेखौ गेलेनाय जायो आजिखालिथ' इसे बेराद खमानो जाबाय आरो गाबागावनि थाखाय एसे रां खामायनाय बेफोरखौ लानानै बैसो रानाय मानसिफ्रा एसे खम जालांबाय गेलेनायाव गोदोथ' गेलेयोमोन गोबांनो दाबो बैसो रानाय मानसिफ्रा इसे खामानि बेस्त' गैयाबा बेस्ट' नङाबा जेरै गेलेफैबाय आरो बेस्त' जायाबा जेब्ला खामानि गैया होमबा बिदिनो फोथाराव फैनानै बल गेले फैबाय बलिबल गेलेफैयो दसे समनि थाखाय गावखौ फित लाखिनो थाखाय गेलेफैनाय जायो आरो